धार्मिक संस्कृतिक मे तकनीकी के नव बिचार समावेश भेल अछि जे पहिले बहुत आदमी जे मन्दिर पे जा के आरती करैत अछि लेकिन जे आदमी के चलऽ नहि भेल अछि तऽ ओ घर बैठल टी वी पे लाइव प्रसारण के माध्यम से ओ देख सकैत अछि घर पे बैठल ओ मन्दिर के आरती सुन सकैत अछि भजन देख सकैत अछि टी वी पे सुन सकैत अछि